جیسا کہ میں دلّی میں رہتا ہوں اور دلّی میں جو ہے بُنائی اور کڑھائی کا کام بہت فیمس ہے اور جیسے دلی میں ایک جگہ ہے سیلم پور تو وہاں پہ بہت زیادے یہ کام کیا جاتا ہے اور بہت باریکی سے یہ کام کیا جاتا ہے جیسے میں نے تو ابھی تک نہیں کروایا ہے لیکن میں کرواؤں گا کیونکہ ہمارے ایک رلیٹو کی ابھی شادی ہونے والی ہے تو لہنگا وغیرہ یہاں پہ میں سل کرواؤں گا تو اس میں بہت باریکی سے اور یہ پورے بہت جگہ فیمس ہے یہ تو بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ یہ کام کروانے کے لئے